जय झूलेलाल मूंखे सभिनि खां वधीक वणण वारो मौसम बरसाति आहे छो त बरसाति में ॿाहिरि थधी थधी फुहारूं हलनि ऐं दरीअ में वेही गरम गरम चांहि जी चुस्की गॾु में मस्तु पकोड़ा हुजनि छा त चांहि लाजवाबु आहे अदरक वारी चांहि हुजे आसे पासे वारनि सां गॾु मस्तु बारिश में आलो थियणु वरी उनमें मस्तु नचणु ॻाइणु ॿारनि सां गॾु ॿाहिरि निकिरणु पाणीअ में आलो थियणु ॿारनि खे मौसम जे बारे में ॿुधाइण की बरसाति में सनान जा छा फ़ाइदा आहिनि कीअं आहे छा त मौसम थो लॻे केॾीमहिल थधियूं फुहारूं केॾीमहिल वधीक मीं मींहं ऐं हुनमें किसान ख़ुशि थियनि छा त ॻाल्हि आहे हुनमें अध खां वधीक पाणी जो संचय जेको असांजे जिते पाणी जेको जल ऐं जीवन आहे इनकरे मूंखे बरसाति जो मौसम ॾाढो वणंदो आहे छो त मां ख़ुदि बरसाति में सनानु करणु ॾाढो पसंदि कंदी आहियां बरसाति मूंखे ॾाढी पसंदि आहे ऐं बरसाति में गरम गरम पकोड़ा ऐं चांहियूं मिली वञनि त छा मज़ा था अचनि जय झूलेलाल